हैलो हैलो तव्हां छा रखंदा आहियो दुकान ते ईअं टॉइलेट जा ॿ टे सामान खपंदा हुया फिनाइल खपंदी हुई फिनाइल खपंदी हुई टॉइलेट ब्रश खपंदो हुओ ऐं हैंडवॉश लिक्विड खपंदो हुओ डेटॉल सोप जूं छ्ह चकियूं खपंदियूं हुयूं हा लिखो ऐं ॿियो छह चकियूं पीअर्स जूं छह चकियूं खपनि ऐं लक्स जी हा हलो छह ते बि हिकु फ्री हूंदी न ठीकु आहे ठीकु आहे हुनमें लिखी चांवर केहिड़ा सुठा अथव बासमती पंज किलो उहे बि लिखी छॾियो अटो अटो सुठो अथव पीसियल अटो ॾह किलो लिखिजो छो न हुओ हा ॾह किलो लिखो भले सुठो मोकिलिजो

ठीकु आहे ओके मोकिलियो हा ॾंदनि जा छह बुर्श मोकिलियो हा ऐं सयुनि जो पकैट मैगीअ जा ॿ पकैट मैकरोनिन जो हिकु पकैट सोयाबीन जा ॿ पकैट हिकु सन्ही हिकु थुली आलू पंज किलो कांधा ॾह किलो ॿियो छा छा अथव हल ठीकु आ इहे त लिखो हाली न पाइदान न उहो खपे हिकिड़ो झाड़ू जालनि जो फूलु झाड़ू फराटा बि हिकिड़ो ऐं हिकिड़ो झाड़ू ऐं फूलु झाड़ू हिकु सर्फ हिकु हिकु मोकिलियो हा हा उहो पोइ आहे न बेडशीट बेडशीट हाली न खपे हो खपनि पाइदानि सिर्फ़ पाइदानि ई अथव हा हा सुठा वारा उची क्वालिटी जा मोकिलिजो सभु पैक

ओके ओके जल्दी मोकिलिजो एड्रेस अथव कल्याण रिवर साइड सड़क पार आहे सड़क पार आहे फ्लैट नंबर ॿ सौ छह